हेल' अ सोरमोन औ औ बबेनिफ्राय बुंदों औ जोंना आसामावथ' दासान्दै अखासो हागासिनो दङ औ अखा हानानै दै लोमदो अखायानो गाराखै सफ्तासे सफ्तानै हागासिनो दाबो अखाया हागायाखै एसे एसे हाबाय थादों

दायो औ बेराय जासिगोनदां होनब्लाबो अखाया खमायबाय नालाय नोंथाङा फैयोब्ला जुलाइनि एसे फनद्र'सोफोराव फैनो हागोन आरो ना

बेरायजागोन फैब्लालाय दा बोथोरा एसे मोजाङानो फैबाय एसे सिगाङावसो अखा औ ओहो दासो दाखालि एसे सिगाङाव अखा हागासिनोमोन अखा हायै हायै दै लोमबाय बिदिनो दा बोथोरा मोजाङानो फैबाय अखाबो दसे हालाय ओमफ्राय एसे गरम सान्दुं दुंगासिनो आरो ना दा दा खिन्थु बेरायजासिगोन फैयोब्लालाय पास्तारिकसिम फैजासिगोन ओंखायनो नोंथाङा सोर सोर फैगोन फैनानै आसाम बा बे जोंनि आसामाव बबेयाव फैग्रोगोन फैयोब्ला बेरायनो औ क'क्राझाराव फैनानै बिदिनो गुवाहाटी काजिरङा बिदिनो बेरायलांनो हागोन जोंनि आसामनि बारहावाया बिराद मोजां ओंखायनो आसामनि मिथिंगायारि समायाना नेचारेल बारहावाखौ जालांदो एसे

औ दे